हँ कॉल आबै छै जेना की मोबाइलपर कॉल आबै छै कि हमको हमरा पाँच हजार रुपैआ भेजऽ हम मोटरसाइकिल देबै या पाँच लाख टाका तोरा आबैलए छै तऽ ई दुआरे हमलोग बैच जाइ छियै गाँवमे सबसे पूछै छियै ई केना छै जे जनकारी छै ओ कहै छै ई झूठा बात छियै ई ठकै बला बात छियै बैंको सए कॉल आबै छै की ओ टी पी गिराइ दहऽ तोरा एतना पैसा अयतऽ इहो हमसब गाँवमे पूछै छियै की से ओ पी टी जे गिरैतै तऽ ओ गिरैला सऽ तऽ दोसरेके खातापर से लोग पैसा निकालि लेतै ने एहि दुआरे अपना गाँवमे से लोकके पूछै छियै बढ़िऑं सऽ सब आदमीके तऽ बिचार होइ छै तऽ ओसब लोग बता दै छै तऽ हमसब लोग समैझ जाइ छियै लेकिन एहेन ठकबा तऽ नहि चाही की पाँच लाख टकामे मोटरसाइकिल दै छै आ टाका पहिले माङ्गै छै आओर ओ टका जे माङ्गै छै तऽ ओ ठकैके बिचारमे रहै छै मोटरसाइकिल तऽ देतै नहि आओर बैंकमे जे ओ टी पी माङ्गै छै तऽ दोसरेके खाता सऽ ओ टाका निकालि लेतै एहि दुआरे हमरा आरके सचेत भए जाइ छियै समधान करा लै छियै अपना गाँवमे बढ़िऑं आदमी सऽ समैझ कऽ ई करा करा लै छियै स्थितिके कोना हेतै ई बैंकमे भी करै छियै की केना ई बात होइ छै आओर ई बातके केना उपदेश हेतै केना अथी हेतै से चाहतै केना एकर समधान हेतै आ ओहिपर आबै छै जे लेकिन एहेन नहि होना चाहिये की ठकैके द्वारा भेज दै छै ऑनलाइनपर भेजै छै की पाँच दस हजार रुपया लाइये पाँच लाख रुपया हम देते हैं दै छियै तऽ ओ पाँच लाख रुपया की देतै ओ तऽ ठकैके बिचारमे लागि जाइ छै आओर ओ टी पी कोइ बैंकमे माङ्गै छै ओहो ठकैयेके बिचारमे रहै छै की जे दू चारि दस हजार पाॅंच सए गरीब आदमीके टाका रहै छै ओ निकालि लेतै एहिसॅं बैंकेमे धोखा धोखी से बचैके लिये साबधान रहैलए पड़ै छै एतेक दै लए पड़ै छै एतेक गद्दारी होइ छै बैंक मे आ एतेक धोखा बाजी आदमी छै गाँव घरमे से तऽ गरीब दुखियाके ठकैके लिये दूओ चारि टका ठकै लए बैठल रहै छै ओसब लोग एतेक धोखा बाजी सऽ लोगके टाका लै लए बैठल रहै छै आओर बैंक मोबाइलपर कौल करै छै की इतना रुपैआ लाइये गाड़ी देङ्गे या इतना रुपैआ फँसेगा ई तऽ नहि भए सकै छै की ओतना पाँच हजारमे गाड़ी देतै आओर पाँच हजारमे पाँच लाख रुपैआ देतै कहाँसॅं देतै आओर ओ टी पी जे बैंक सॅं कहै छै गिरबै लए तए दोसरे कोइ टका उठए लेतै दू चारि दस बीस जे पचास सए पाँच हजार छै लोक कए गरीब आदमी कए तऽ ओ उठए लेतै छै एहि दुआरे फँसैके दुआरे ओसब सब दै छै धोखा बाजी एनी बहुत छै बचैके लिये लोग सोचै छै की बचना चाहिये ई हँकार कोना लाइनमे कोना कोना छै हाथ समयके बदलाव छै धोखेबाज आदमी बहुत छै स्थिति से कोना कए हमलोगके हमरा सबके बचैके लिये बहुत चाहै छियै लेकिन हमरा आरके पास तऽ ने पैसा छै से दए देबै आ नहि बैंकोमे पैसा छै से ओकरा सबके तऽ गिरा देबै उठा लेतै से गप नहि छै आब ओसब लोग जे सोचए हमरा आरके पासमे तऽ नहि छै पैसा नहि गाड़ी लेबै आ नहि ओ टी पी गिरेबै ई लोगके से ओ लोग ठकतै और हमरा आरके पास पैसे नहि छै से उ लोग हमरा आर के ठकतै